मध्य प्रदेश में जो लोगों को चुनौतियाँ जो देखनी पड़ती है सामना करनी पड़ती है जैसे कि कोई गाँव का निवासी है उसको सबसे पहले तो अस्पताल गाँव में नहीं मिलेगा उसको शहर जाना पड़ेगा और अगर शहर में गया वह और उसकी बोली थोड़ी अजीब है कि वह सामने वाला समझ नहीं पा रहा है तो यह एक भाषा की जो है समस्या वह आ जाती है एक तो दूरी की भी समस्या आ गई एक भाषा की समस्या आ गई अब अब वहाँ पर जैसे तैसे उन्होंने अपने किसी ख़ुद एडमिट है किसी की फ़ैमिली मेंबर को एडमिट किया तो कितनी कितने पैसे लग रहे हैं इतने उनके पास है भी कि नहीं हैं सरकारी हॉस्पिटल ख़ाली हैं कि नहीं है और निजी अस्पताल ख़ाली है कि नहीं हैं यह सब चीज़ें उनको समस्या सामना करनी पड़ता है